आं मोजां मोनो बांसिन ना कमल आरोना ना कमलजों आलु फुलखबि बिराद गोथाव जायो आरोना बिराद साद जायो आरोना जानो मोजांथार जायो आरो बिदिनो बिनि दामाबो गोबां ओ केजिसेयावनो माबा जायो ओ आरायस' थिनस' बिदि जायो आरो बे नानि दामा आरो ना सिंगि फोरा ना सिंगिआथ' खमैब्लाबो केजि आठस' आरोना ओ जानोबो मोजां बेबो बिदिनो ओ थै गोनां बुसथु जानो साद जायो बासिनो हाया ओ बिदिनो बिबो आलुफोरजोंबो गोथाव एबा आरो माबाफोरजोंबो मैथाफोरजोंबो जोबोद गोथाव जायो आरोना ओमफ्राय आरो बिदिनो ओ ना फिथिख्रिफोराबो ना फिथिख्रि आरो बे ना मावाफोरा ओंख्रि गोबाब जानो लाफा खारैजों जोबोर गोथाव जायो आरो ओ बिदिनो गोरान फोरानब्लाबो आरोना गोरान फोराननानैब्लाबो बे ना फिथिख्रि ना मावा ना दादांग्रा बिसोरो गोरान फोराननानैब्लाबो ओ नाफाम देनानै आरोना नाफाम औवा हासुङाव सोना दोननानै ओ गोबाव दिननि उनाव आरोना बेखौ बोखाङो जोङो औवा हासुङाव सोना दोननानै आरो औवा हासुङाव सोवाब्लाबो आरोना बयामफोराव मारिथेनानै मोज्जां दोननांगौ आरो मोजां दोनाब्लाथाय एम्फौ जानो नागिरो आरो एम्फौ जायो एखायनो मोजां मारिनानै दोननांगौ बिखो आरो नों खारैजों जोबोद गोथाव जायोआरो मोदोमफ्रुलायनाय दुनदिया गोललैजोंथ' मार गोथाव जायो बिदिनो माबाफोरजोंबो ओ थास' बिथ'राइ फोरजोंबो होनानै जानांगौ गोथाव जायो जानो आरो ओ बे ओ ना सें ना गरे बिसोरबो मैथाफोरजोंबो जानो गोथाव जायो आरो ओंख्रि गोबाबब्लाबो ओ बिदिनो माबाफोरजोब्लाबो ओ जारिफोरजोंबो फालें मैगं फोरजोंबो संनानै गोथाव जायो आरो आरो बे ना बेंसिफ्राथ' सु ब्रेव ब्रेव आरो जानो साद मोना अयनाय सु दंखायो ब्रेव ब्रेव बेयाव मोदोमानो गैजाया होमब्लाबो बेखौबो समाव जायो खारै रोसिफोर जायो बेखौबो बिदिनो आरो समाव माबायो फोराननानै लाबोयो एबा बाजारनिफ्राय लाबोनानै फोरानफैयो आरोना ओमफ्राय बिदिनो गोथाङैब्लाबो बिदिनो ओंख्रि फोराव ओंख्रि गोबाब फोरावबो जायो गोथाव जायो आरो बिदिनो जानायालाय फुख्रि दङ जोंहा इदिनो फुख्रियाव फियो ना सिलफारबो फियो गासिबो नाखोनो दंआरो कमल दं ग्रास खाद दं ओमफ्राय सिंगिफ्राथ' थाखायो आरो बे खुसियाफ्रा खुसियाफ्राबो थायोआरो फुख्रियाव दै रानब्लाथाय आरोना दै रानब्लाथाय जावब्लाथाय मोनोआरो बिराद गोथौ गोथौ खुरो आरो माने खाथियाव मोना खुसियाखो ओरैबायदि जावनांगौ माने मेंगुलायखायो थालायावसो थाहैखायो बिसोर थानदायावसो गोदथौआव थाहैखायो नोगोद जावनांगौ आरोमा बियो बिदिनो अबबा मानैगाहाम अबबा माथामगाहाम मोननोसै आरो गोथौथाराव थायो खाथियाव थौलेयाव थाया माब्लाबाबो थौलेयाव मोना ओमफ्राय बिदिनो बिबो जोबोद गोथाव आरोना बेमारिफोरनि थाखाय बे खुसियाया थै गोनां नालाय थै जायोना बे जानो मोजांथार आरो बेबो बिदिनो नोरसिंफोरजोंबो एवनानै जायो बिदिनो आलुफोरजोंबो जायो आरो एखमब्ला फाजाबो जाजायो रोसिब्लाबो जाजायो इदि आरो आरो माबाजोंबो जायो अनद्लाजोंबो जायो अनद्ला खुसिया इजोंबो जायो साद जायो आरो जानो इदिनो सिंग्राफोराबो इदिनो बै सिंग्रा नाफोराबो गोथाव आरो जानो नाथाय बिहा बेबो माबा बारा आरोना इ हारा बांसिन हारा बेगेंआ बांसिनना बेहाबो गोरा गोरा सिंग्रा नाफ्राबो अब्लाबो बिसोरबो मोजां मैथाफोरजोंबो एबा ओंख्रि गोबाब फोरजोंबो जाजायो आरोना जेनेबा गासिबो नायानो बिदिनो आलदा आलदा गाव गाव साद थायो आरोना मैगं लायै मैगंजों बिदिनो जानो गोथाव जायो आरोना बिदिनो जोङो फुख्रिफ्रावबो बिदिनो फिनानै जायोआरो बे नाफोरखौ आरो माबाब्लाथाय ओ जेनेबा फुख्रिया अखा हानानै उसिब्ला सेर सेर फैयो खुसियाखौब्लाबो मोनो बिदिनो जायो आरोना बिदिनो जानो गोथाव